शेता खातीर उदकाचो सोत म्हळ्यार आमकां एक व्हळाक बरो मोठो बांद बांदपाक पडटा आनी ते खारज आसा त्या खारजाक सोडपाक पडटा त्या खरजाक सोडून मागीर ज्या जाग्यार आमचें शेत आसा थंय शेतांक एका काणू मारून शेतांत सोडपाक पडटा परत शेतांक मागीर एक एक बानये बानये पासून सगळ्या खांडू मारून तशे तशे सगळ्या बानय उदक पावपाक पडटा आनी आमचे शेत म्हळ्यार डोंगराच्या भागां आड्या बरे व्हड अशे करून एका आड्या वचून सकयल देवपाक पडटा उदक तशे करून आमी सगळ्या शेतांक तशें पावता तशें करून उदक आमी पावून घेता आनी जशें खंय वयर सकयल जाता बानी तशे करून मातशी एक खाणू वयर दवरून तशें करून सगळी बानी सगळ्याक भरपा जाय ह्या पद्दतीन आमी उदकाची सगळे वापर करून घेता तशे पावस कमी जालो तेन्ना मात्शे उदकाक त्रास जाता तेन्ना उदक कमी जालें जाल्यार एक दीस आमचें भरलें एक दीस अशें दुसऱ्याचे अशें करून भागोवन घेवपाक पडटा तशें करून आमी उदकाक लागून मात्शी त्रास पडटा धरून करता